हमरा सबके ओहिठमा जे छै से अहाँकेँ सर्दी आ बोखार जे छै से बेसी होइत छै आ ओ जे छै से हमरा सबकेँ जे छै से ग्रामीणेमे जे छै से अहाँकेँ छै चिकित्सक ओहिमे हमसब जे छै से सबकिछुके ऊपलब्धि छै आ ओहिमे हमसब देखबै छियै आ बीमारी के जे छै से बढ़िआँ जे छै से ओहिमे ईलाज होइत छै सर्दी आ बोखारके जे छै से अहाँकेँ बढ़िआँसँ दवाइ दे छै ओहिसँ हमसब जे छै से अहाँकेँ ठीक भए जाइत छियै आ आओर जे छै से अहाँकेँ समय पर जे छै से सेहो भेट जाइत छै